झूना गाना ऐं अॼुकल्ह जे नवनि गाननि में ज़मीन आसमान जो फ़र्कु आहे झूना गाना दिलि खे मोहिंदड़ आहिनि ऐं झूननि गाननि में गीतकार सुठी आवाज़ में गीत गाईंदा हुआ जीअं त किशोर कुमार आशा भोसले लता मंगेश्कर मोम्मद रफ़ी इन्हनि मां सभिनि खां वधीक वणंदड़ कलाकार किशोर कुमार आहे जंहिंजा गाना मूंखे तमामु वणंदा आहिनि हुननि मां मुंहिंजो हिकु वणंदड़ गानो आहे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए ऐं ॿियों वणंदड़ गानो आहे मेरे सपनो कि रानी कब आएगी तूं पर अॼुकल्ह जा जेके नवा गाना आहिनि मूंखे उहे न वणंदा आहिनि छाकानि त उन्हनि में म्यूज़िक वधीक हूंदी आहे ऐं गाने जा अखर घटि समुझ में ईंदा आहिनि झूननि गाननि में सार हूंदो हुओ उन्हनि खे समुझी सघंदा हुयासीं पर अॼुकल्ह जे गाननि में कोई सार ऐं समुझण जी काई माना न हूंदी आहे इनकरे ही मूंखे झूना गाना तमामु वणंदा आहिनि